हेल्ल' औ लोगो आङो क'क्राझार

पिकनिकआ नोंसोरलाय माला थांनो नागिरदों टाइमाथ' मिलायहैगोनदां ओमफ्राय नोंसोरो सोर सोर थांनो नागिरदों साबैसे

औ ओमफ्राय गारियालाय माखौथो लांगोन

ए कारफोर लायोब्ला साबसिन जागौमोनदां ए औ ओमफ्राय एसे एसे खांजागौमोनदां ओमफ्राय बबेहाय जाहैगोन पिकनिकखौ औ ओमफ्राय गोर्ल्सफ्रालाय साबैसे जागोन औ औ दे होनबा आङो आंजोनो सानैसो लोगो लाफादेरनोसै ओमफ्राय कारखौनो लांनोसैदां एक थारिकावनो थांसै होनबा औ थांजागोनदां बेदरा अमा लानोसै ओमफ्राय हांसो बेदर लानोसै बोरमा लानोसै औ एसे बांसिन बांसिन खांनोसै फैसाखौ लोगोफोरनोबो नों खिन्थाबानो जाबाय गारिया जायखिजाया आंनावबो गंसे दंखायो नोंबो औ औ दे ओमफ्राय नोंबो गारि गोनां लोगोखौ सासे लोगो लाबानो जाबाय गारि गोनां औ जागोन दे होनबालाय एक थारिकावनो थांनोसै औ दे